हैलो ग्रीन लिफ रेस्टोरेन्ट हा मां तव्हांखे ऑडर कयो आहे हॉट चॉकलेट कॉफी ऐं मसाला टी मसाला चांहि जे लाइ मां तव्हांखे कयो आहे मूंखे अहिड़े नमूने मोकिलिजो के कुझु वक्ति जे लाइ कोई शयूं गरम रहनि छो त मुंहिंजा महिमान रस्ते में आहिनि हुननि खे पहुचणु घुरिजे अच्छा तव्हांजी पेमेंट मां कीअं करे सघंदसि हा मां जी पे कंदसि छो त मां रोक पैसा कोन रखिया आहिनि पर मां तव्हांखे वरी चवां थी के अगरि तव्हां मोकिलियो त हुनखे हिकदमि गरम गरम पैक करे मोकिलिजो जीअं तव्हांजी बि इज़त रहिजी अचे असांजी बि इज़त रहिजी अचे महिमान दांह न कनि की इहे त सभु हूअ थधो थी वियो आहे